आंनि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरिया जाहैबाय फास्ट'र आरो फालक आरो आंनि जिउआव बिथांनि गोहोमाया गोबां गोग्लैदों जाय आं बिथांनि फोरोंनायजों गोबां गियानखौ मोननो हादों आरो सोलोंथाय बिथिङाव आरो माखासे धोरोमारिनि बिथिङावहाय गोबां दावगानो हादों बिथांमोना गोबां बेबायदिनो धोरोमनि बागै आरो माखासे समाजारिनि बागै गोबां बेबायदिनो गियानफोरखौ जोंनो फोरोङो आरो माखासे जों मिथिनो मोनै खोथाफोरखौ जोंनो बेखेवनानै होयो आरो माबायदि थाङोब्ला जों लाइफ आव साक्सेस जानो हागोन एबा नोंनि जिउआ जाफुंसार होनो हागोन बेनि बागै जोंखौ गोबां फोरोङो बेनिखायनो एबा आं जोंनि हारिनि दैदेनगिरि एबा धोरोमारि दैदेनगिरिखौहाय फास्थ'र एबा फालब एबा दौरि होन्नानैहाय दौरिखौ सानो आंनि जिउआव बेबायदिनो गोबां बिहोमाखौ गोग्लैनायखौ आं नुनो मोनो जेरैहाय बिथांमोना जोंनो गोबां सुबुरुन होयो जिउआव दावगालांनो थाखाय आरो गाव गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बेबायदिनो गोबां बिहोमा होलांदों आरो मोजां खामानि मावनो लागै बिसोरो जेब्लायबो जोंखौ बिहोमा होयो आरो बिसोरो आंनि न'खर आरो न'खरनि गोबां सुबुंफोरनो गोनांथार सुबुरुन होदों मानोना न'खरनि मानसिफोरा माबायदि हेफाजाब होयोब्ला एबा जिउआव जौगानायाव एबा न'खर दावगानायाव हेफाजाब खालामगोन एबा माबायदि फरायोब्ला एबा माबायदि थाङोब्ला थांखिसिम सहैनो हागोन बेखौहाय जोङो गोबां बेबायदिनो फोरोंदों आरो गोबां गोहोम गोग्लैदों बेनिखायनो आं धोरोमारि दौरि एबा फास्थ'र बेखौनो हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरि होननानै मिथिनो मोनदों आरो आंनि जिउआव गोबां लोगो बायदि हेफाजाब होदों